असां जे लेख लेखनि जा सलाहकार जेके आहिनि रोल मॉडल त मुंहिंजी भेणु श्रीमति सुशीला मोटवाणी हुई जंहिं असां खे सिंधीअ जे लाइ तमामु प्रेम ऐं उकीर कराई त हीअ असां जी पंहिंजी भाषा आहे ऐं इन खे असां प्यारु कयूं सिंधी अबाणी ॿोली मिठिड़ी अबाणी ॿोली तंहिं खे कीअं मां विसारियां जिंदु जान तंहिं तां वारियां जंहिं में लि ॾिनी आ मूंखे पींघे में माउ लोली सिंधी अबाणी ॿोली मिठिड़ी अबाणी ॿोली सिंधी अबाणी ॿोली त उन बि कुझु किताब लिखिया जेके टेकस्ट बुक्स में बि कमु आया ऐं कुझु कहाणियूं कुझु धर्मी बाबा रामदेव जे बारे में उन्हनि लिखिया त मां मां बि उन्हनि खां ॾाढा ॾाढी प्रभावित थियसि ऐं उन उहे मुंहिंजे उहा मुंहिंजे लेखन जी बि काफ़ी तारीफ़ु कंदी हुई उन में कुझु सुधारा करे मूंखे ॿुधाईंदी हुई त भई हीअं करण सां तुंहिंजो ही सुठो मतिलबु कमु मोखिजंदो त ओड़ी तरह मां उन सां काफ़ी प्रभावित हुअसि बाक़ी त घणा ई लेखक ऐं कवि आहिनि जिन मां मूं पिरायो आहे ऐं उन्हनि जी मां सलाह बि वठंदी आहियां जीअं कविताउनि में घणो करे कविताउनि में यां शाइरीअ में मां उन्हनि खां सलाह वठंदी आहियां त भई हिन में कहिड़ी कमी रहिजी वई या कहिड़ी न रहिजी वई उन में भाव इहे शाइरु निर्मल वासदेव निर्मल ऐं दादा वासदेव सिंधू सिंधू भारती

इन्हनि खां मां वठंदी आहियां सलाह ऐं उहे मुंहिंजे मुंहिंजे उन जी तारीफ़ बि कंदा आहिनि जेके बि मूं लिखियो आहे कयो आहे घणो करे त मां पंहिंजे मन सां ई कंदी आहियां पर ॿियनि जी सलाह जीअं घर में मुंहिंजा पति आहिनि मिस्टर भूटाणी किशिनचंद भूटाणी उहे बि मुंहिंजे कम जो में काफ़ी मदद कंदा आहिनि ऐं मूंखे ॿुधाईंदा आहिनि त बई हिते हीउ वाक्य ठीकु कोन्हे ऐं हिते हीउ हिन जो अं अंतु कहाणीअ जो या शाइरीअ जो कीअं थियणु खपे त उन्हनि जे लाइ मां उन्हनि जी वरधीका आहियां बाक़ी ॿाहिनि वञी त जॾहिं असां कंहिं खां पुछूं त पोइ पुछणु त सही ॻाल्हि आहे उन सां असां जो सुधारो थो थिए ऐं प्रभावित मां आहियां कु कुझु कुझु लिखण सां पर शुरूअ में मां जेका थियसि मुंहिंजी भेणु ई मूंखे काफ़ी हिमथायो ऐं हिन जे लाइ तियारु कयो